मूंखे लॻे थो त भारत जे राजनीतिक पार्टीअ में अमुख माण्हू सुठा आहिनि ऐं अमुख न बि आहिनि वर्तमान में जेका पार्टी भारत में आहे उहो बी जे पी आहे बी जे पी में सभु सुठा आहिनि ईअं त मां नथी चई सघां पर कुझु सुठा आहिनि ईअं मां ज़रूरु चई थी सघां जिन में कुझु नाले में पंहिंजा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्री अमित शाह जी वग़ैरह आहिनि उन जा कुझु सुठा कार्य बि आहिनि अगरि मूंखे मौक़ो मिले थो इन्हनि खां सुवाल जवाब करण जो त मां इन सुनहरे मौक़े जो ज़रूरु फ़ाइदो खणंदसि ऐं मुंहिंजे मन में जेका सुवाल आहे उहे ज़रूरु पुछंदसि जीअं त सिंधी मीडियम खे कॾहिं महत्व मिलंदो स्कूल में वरी कॾहिं सिंधी मास्तर मास्तरनि जी भर्ती थींदी